घर पर खाना बनाने के लिए बेहतरीन ऑप्शन है इनसे आप को जल्दी बिजली के झटके लगने का ख़तरा भी नहीं है यह एलेक्ट्रिकल हीटर सिंगल और डबल कोइल ऑप्शन में आ रहे हैं इन पर कुकिंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ और आसान हो जाती है इन हीटर पर बिजली के झटके लगने का ख़तरा भी नहीं रहता हालांकि इन्हें इस्तेमाल करते समय सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए इनकी प्लेट्स को ठंडा हो जाने के बाद आप इन्हें आसानी से साफ़ कर सकते हैं यह हीटर लगभग हर तरह की इंडियन कुकिंग के लिए बेहतरीन ऑप्शन है यह दो हज़ार वॉट के कोइल के साथ आने वाला इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर है यह वातावरण के लिए सुरक्षित है और इसे इस्तेमाल करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है इस का पावरफुल हीटींग ऐलिमेंट खाना जल्दी बनाने में मददगार होता है ये है मेरी अपने फर्स्ट प्रॉडक्ट के बारे में जानकारी हीटर